प्रणाम प्रणाम कहियौ कहियौ

अहऽ ई तऽ बहुत सुन्दर बात भेलै की बात कि की दिक्कत अछि अहाँके हँ हँ तकर सबके बहुत नीक ब्यवस्था छै अत्तऽ ओहिमे कोनो दिक्कत नहि होयत अहाँके हँ हँ ओ जे छथिन माताक मन्दिर छै एगो श्मशान घाट मे ई बुझल अछि अहाँकेॅं ई राजा कामेश्वर सिंह रहथिन हुनकर जे चिता छै ओहिपर मे हुनकर मूर्ति बनायल छै प्रतिमा जे छैन काली जीके श्यामा माइके हँ तऽ ओहिपर मे छथिन ओ विराजमान कहल जाइ छै चितापर विराजमान छथि आओर ओतुक्का पूजा के छै किछु बिधि सब छै जे ओहिमे कोनो अहाँके दिक्कत

ओ आहाँ बस मन्दिर प्राङ्गण मे प्रवेश करऽ लगबै मूहेँ पर अहाँके दोकान सब मिल जायत बहुत दोकान छै तरह तरह के लड्डू पेड़ा मिश्री घीके लड्डू अहाँके मिल जायत घी के घीमे बनायल लड्डू अब नारियल के लड्डू आओर बहुत तरहक छै मिठाइ सब ओहिमे सऽ आहाँ अपन हँ हँ छै ओत्तै बगलमे बहुत तरहक छै होटेल सब ओहिसब मे आहाँ राति बिता सकै छी आ रहि सकै छी कोनो दिक्कत नहि छै हँ हँ गाड़ी गाडीघोड़ा सबके एक नम्बर ब्यवस्था अहाँके ई बस एनीटाइम अहाँके उपलब्ध मिलत हरसमय आओर तीन पहिया गाड़ी सब रिक्सा सब से चलैत रहै छै छोट छोट जगह सफर करैमे ओ सब एक नम्बर भेलै नहि नहि कोनो दिक्कत नहि होयत कोनो दिक्कत नहि हँ हँ रेलवे स्टेशन बड़ा ई नामी गामी स्टेशन छै ओ मन्दिर सऽ अहाँके लगभग तीन साढ़े तीन किलोमीटर के दूरी पर हँ तऽ अछि की नहि नहि नहि एकरा दूरी की कहबै हँ हँ तऽ ई छै हवाई अड्डा जे छै ई अहाँके कनी दूर परि जाइ छै ओना तऽ दूर नहि ओना कोनो सवारी पर बैस कऽ जेबै तऽ ओ सिधा जाइ छै ओ बेस अच्छा अच्छा हवाई अड्डा छै अहाँके चारि पाँच किलोमीटर परि जाइ छै

ओसब अहाँ अगर एगो टेम्पू तेम्पू पकरि लेब ने तऽ ओहिमे कोनो दिक्कत नहि होयत

हँ हँ एकदम एकदम